जियां कि तुं'दा सोआल ऐ कि अस जेह्ड़ी परानी जनरेशन ते नमीं जनरेशन ऐ पीढ़ी ऐ ते ओह्दे बिच्च दे ते तुसें ते हां जी अस सनाई ओड़चै कि हां जी अस बिच्च आह्ली पीढ़ी आं परानी ते नमीं जेह्ड़ी पीढ़ी ऐ ते इं'दे बिच्च अस केह् करी सकने आं के जेह्ड़े अस चाह्न्ने आं के जेह्ड़ी साढ़ी परानी जनरेशन पीढ़ी ऐ ते जेह्ड़ी साढ़ी नमीं जनरेशन ऐ उं'दे बिच्च इक स्थिर उं'दी जेह्ड़ी जेह्ड़ी ऐ उं'दे च स्थिरता होनी चाहिदी मतलब कि उं'दे बिच्च बैलैंस होना चाहिदा मतलब के उं'दे जेह्ड़े बिचार होई गे उं'दे मिलने अस मिलाना चाह्न्ने आं के इं'दे सारें दे रिवाज़ के इं'दा जेह्ड़ा व्यावहार ऐ ओह् बी ओह् बी मिलना चाहिदा जियां के साढ़े परानी पीढ़ी ऐ जेह्ड़े साढ़े बजुर्ग न उं'दी जेह्ड़ी सोच ऐ ओह् थोह्ड़ी बक्खरी ऐ ते जेह्ड़ी साढ़ी नमीं पीढ़ी ऐ उं'दी सोच जेह्ड़ी ऐ ते ओह् थोह्ड़ी उं'दे कोला बड़ी बक्खरी ऐ ते अस ते इ'यै चाह्न्ने आं के उं'दी जेह्ड़ी सोच ऐ ओह् इक जनेही बनै अस जियां के साढ़ी परानी पीढ़ी ऐ ओह् एह् सोचदे के जियां के इक उदाहरण लेई लैओ तुस के ओह् सोचदे के जेह्ड़ियां कुड़ियां न उं'दे तौले ब्याह् होई जान उं'दी बस जियां कि अज्ज कल बाह्रमीं गै पढ़ो ते तौले तौले उं'दे ब्याह् कराई ओड़दे लेकिन मुड़ें कन्नै एह् निं करदे मुड़ें गी आखदे तुस पढ़ो लिखो नौकरियां करो लेकिन कुड़ियें गी केह् आखदे नेईं जी तुं'दा उंदा ब्याह् श्याह् ब्याह् कराई ओड़दे लेकिन जेह्ड़ी साढ़ी नमीं पीढ़ी ऐ ओह् ऐसी नेईं ऐ ओह् केह् होंदे ओह् लड़दे झगड़दे ओह् झगड़ी बी लैंदे लेकिन अपनी ओह् चांह्दे के जेह्ड़ियां कुड़ियां न उ'नेंगी बी केह् होऐ इक जनेह् उं'दे जियां मुड़ें गी सारे राईट लब्भा दे न ओह् कुड़ियें गी बी लब्भन ते केह् होंदा के मुड़े पढ़दे लिखदे ते कुड़ियां बी इ'यां पढ़न लिखन हून जियां कि पराने जमान्ने दे लोग हे जेह्ड़े पराने साढ़े बजुर्ग हे ओह् लेकिन अस एह् बी चाह्न्ने आं कि जेह्ड़े साढ़ा कल्चर ऐ जेह्ड़ा साढ़ा ओह् बक ओह् निं खराब होना चाहिदा जियां के साढ़ी नमीं पीढ़ी ऐ ओह् हून बदेशी जेह्ड़े कपड़े होंदे उ'नेंगी लाना जादा ओह् लाना उऐ चाह् दे उऐ पांदे लेकिन अपने जेह्ड़े पराने रीति रिवाज़ न उ'नेंगी भुलदे जा दे न लेकिन अस चाह्न्ने आं कि ओह् साढ़े पराने रीति रिवाज़ हे ओह् ना भुल्लन उ'नेंगी बी इ'यां गै उ'नें गी अग्गैं सग्गों अपनीं अग्गें पीढ़ियें गी बी सखान के साढ़े कनेह् रीति रिवाज़ न उ'नेंगी निं भुल्लना चाहिदा हा हां ते उं'दी सोच जेह्ड़े साढ़े पराने बजुर्ग न जेह्ड़ी साढ़ी परानी पीढ़ी ऐ ओह्दी थोह्ड़ी सोच असेंगी बदलने दी जरूरत ऐ लेकिन जेह्ड़ी साढ़ी नमीं पीढ़ी ऐ उसी बी असें एह् सखाना ऐ के असेंगी अपने रीति रिवाज़ निं भुल्लने चाहिदे हां एह् ते ठीक ऐ के तौले कुड़ियें दे ब्याह् निं कराओ तौले उ'ई बी अग्गें पढ़ाओ लखाओ नौकरियां करवाओ ताकि ओह् जेह्ड़ियां कुड़ियां न ओह् अपने बलबूत्तै उप्पर किश बनन ते अपनी जेह्ड़ी सोसाइटी ऐ उसी बदलन कि ताकि ओह् बी किश करी सकदे न छड़े मुड़े गै निं किश करी सकदे कुड़ियां बी किश करी सकदियां न हून एह् असेंगी अपने बजुर्गें गी सखाने दी जरूरत ऐ ते अस चाह्न्ने आं के ओह् बी सिक्खन किश बदलाव अपने बिच्च आह्नन ते जेह्ड़ी साढ़ी नमीं जन पीढ़ी ऐ उसी बी सिक्खने दी जरूरत ऐ कि जेह्ड़े साढ़े बजुर्ग न उं'दे जेह्ड़े रीति रिवाज न ओह् नेईं भुल्लने चाहिदे हून जियां कि किश बच्चे होंदे अज्ज कल दे ओह् छोटे छोटे कपड़े लांदे जियां के मन्दरें बिच्च चुन्नी लेइयै जाना चाहिदा एह् साढ़े रीति रिवाज़ न असेंगी एह् भुल्लने निं चाहिदे असेंगी जेह्ड़े बजुर्गें दा उंदा पूरा पूरा अशीर्वाद लैना चाहिदा उ'नेंगी एह् निं करना कि हून उं'दे कन्नै बतमीजी करचै उं'दे मिली जुली रौह्ना चाहिदा उं'दे सारे सारियां गल्लां सुननियां चाहिदियां समझनियां चाहिदियां के साढ़ा जेह्ड़ा कल्चर ऐ ओह् हून एह् दिन ब दिन डुबदा जा दा ऐ लेकिन ऐसा निं होना चाहिदा असेंगी अपना जेह्ड़ा कल्चर ऐ उसी अग्गें बढ़ाना चाहिदा जियां साढ़ा डोगरी कल्चर ऐ अज्ज कल डोगरी गी बड़े बच्चे जेह्ड़े हैन ओह् डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् भुल्लदे जा दे न उ'नेंगी डोगरी निं औंदी अज्ज कल केह्ड़ा ऐ इंडिया भारत जेह्ड़ा ऐ ओह् केह् होआ दा ऐ मतलब कि मार्डनाईज़ निं होआ दा ओह् बैस्टर्नाइज़ बना दा ओह् केह् करा दा के बदेशी जेह्ड़ा पैह्नावा ऐ जेह्ड़ी बोल्ली ऐ ओह् बिदेश दी बोल्ली जियां कि इंग्लिश होई गेई उसी जादा लोग अग्गें बढ़ा दे न लेकिन अपनी जेह्ड़ी तुं'दी जेह्ड़ी मात्तर भाशा ऐ उसी भुल्लदे जा दे न लेकिन ओह् ठीक गल्ल नेईं ऐ हां तुस बदेशी बी चीज़ां सिक्खो लेकिन अपनियां जेह्ड़ियां मात्तर भाशा उसी निं भुल्लना चाहिदा बस इ'यै हा के अस चाह्न्ने आं के इक मतलब कि जिसी आखने न के के जेह्ड़े इं'दे बिच्च इक जनेहा इं'दे बिचार होने चाहिदे मतलब कि इ'यां एह्दे कन्नै केह् होंदा ऐ कि फिर मतभेद बी होई सकदे न साढ़ी जेह्की परानी जनरेशन बिच्च ते नमीं जनरेशन बिच्च ओह्दे कन्नै केह् होग के हून अगर इक दूए गी समझङन ओह् ते फिर जेह्ड़े होङन के उं'दे बिच्च मतभेद निं होङन ओह् फिर इक दूए कन्नै फिर रली मिली जंदे ताकि उ'नेंगी जेह्ड़े नमें बच्चे न उ'नेंगी बी निं भुल्लने चाहिदे अपने रीति रिवाज़ ते जेह्ड़े पराने साढ़े बजुर्ग न उ'नेंगी बी समझना चाहिदा के उ'नेंगी बी थोह्ड़ा अपना बिचार थोह्ड़े बदलने दी जरूरत ऐ